मैं अगर मेरी बात करूँ जब मैं यहाँ शहर में रहेती हूँ तो मैं अपने घर में मेरा छोटा सा आंगन है जहाँ मैं कुछ फूल कुछ फूल के पौधे लगा कर रखी हूँ और वहीं मेरे छत्त पर कुछ सब्ज़ियों की ऐसे छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं जो मुझे सब्ज़ियाँ देते हैं और अगर मैं बात करूँ मेरा गाँव पर जो घर है तो वहाँ की तो वहाँ पर एक लम्बा सा बग़ीचा है जिस में मैं कई सब्ज़ियाँ औ फल औ फूल जैसे पेड़ लगाती हूँ